میں نے اسٹوو لیا تھا امازون سے وہ اتنا وہ ٹھیک ہی تھا مطلب پر بہت کھراب بھی تھا اس سے کھانا اچھا نہیں بنتا تھا اور بہت محنت بھی لگتی تھی اسے چلانے میں اور اس کو بہت ٹائم میں وہ جلتا تھا اور اس کا کھانا کا ٹیسٹ بی نہیں آتا تھا امیزون کمپنی سے میں نے لیا تھا یہ قریب میں نے لیا تھا اس کو کچھ زیادہ ہی پیسے مطلب جتنے یہاں کے سستے دکان میں مل جاتے ہیں دکان میں مل جاتے ہیں امیزون سے یہ مجھے مہنگا ملا تھا اور اتنا اچھا پروڈکٹ نہیں تھا یہ یہ بہت ہی مطلب مجھے بالکل اچّھا نہیں لگا اس سےایک نہ زیادہ اچھا کھانا بنتا ہے نہ یہ صحیح سے جلتا ہے اور اس میں کھانے اس کو جلانے میں محنت لگتی ہے کھانا بنانے میں بھی محنت لگتی ہے اور پھر وہ بنتا بھی نہیں ہے اچّھا کھانا اور اس سے اسے اچّھا اس سے صحیح سے آگ بھی نہیں جلتی ہے